दामोदर मावजो विश्वजीत राणे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोविंद गावडे वसन भगवंत सावंत सुदाकर नायक पुर्णानंद च्यारी विराट कोली सचिन तेंडूलकर वर्षा उजगांवकर कट्रिना कॅफ संजय नार्वेकर राजदीप नायक सुचिता नार्वेकर डॉक्टर जयंती नायक डॉक्टर कॉजमा फेर्नांडीस मनोहर परिकर शुभम नायक साईश नायक